कोविड के दौरान जब महामारी आई थी ना तब टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत मदद की थी उसी दौरान देखो विज्ञान ने और टेक्नोलॉजी ने ही सारी उन्नति की है जैसे कि हम सारा काम घर बैठे मोबाइल के द्वारा ही करते थे घर में बच्चे बैठे हुए थे पढ़ाई करना और कोई भी चीज नहीं रूकती थी मोबाइल के माध्यम से ही तो हम लोग दूर रह के भी पास जैसे वीडियो कॉल करते रहते थे और सारी सुविधाएँ मोबाइल से ही उपलब्ध हो जाती थी जाने आने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी मोबाइल से एक दूसरे को खबर दे देते थे और बैक्सिन लगाने के टेम भी हम लोगों ने पंजीयन भी मोबाइल के द्वारा ही सारे बच्चों का करवा लिया था परिवार का ये सब चीज़ें अच्छी लगी थीं उस समय परंतु जाने आने में ज़्यादा भीड़ में खडे़ होना भी नहीं पड़ा कि मोबाइल जो था टेकलॉजी विज्ञान हमारी बहुत मदद की है